जोंनि ओनसोलआव मिथिजानाय राजखान्थियारि पार्टि फोरा जाहैबाय गिबियावनो इउ पि पि एल बि पि एफ दङ बि जे पि दङ ए जि पि दङ आरो माखासे फिसा फिसा पार्टि फोर दङ बिसोरनि दैदेनगिरिफोरा गिबियावनो जोंनि ओ प्रमद बर' बिथां दङ इउ पि पि एल निफ्राय आरो लरेन्स इसलारि दङ आरो इउ जि ब्रम्ह दङ काथिराम बर' दङ आरो बि पि एफ निफ्राय हाग्रामा महिलारि दङ खाम्फा बरग'यारि बिथां दङ आरो दनेस्वर ग'यारि दङ बिसोरनि हाबाफारिआव हाबाफारिआ बिदिनो जोंनि बि पि एफ निफोराथ' जोंनि बे बि पि एफ नि दैदेनगिरिफोरनि हाबाफारिफोराथ' बिसोरो माने दा अप'जिसोन आव दङ आरो दा मेन पावार आव थानाया जाहैबाय इउ पि पि एल निफोर दङ बेवहाय प्रमद बर' बिथाङा सि इ एम माने चिफ इक्जिकिउटिभ मेम्बार जोंनि बि टि आर नि आरो इउ जि ब्रम्ह आ जाहैबाय आसामनि मन्थ्रि आरो आं मिथिनायाव जोंखौथ' आंखौ आं बेहाय हिसाबै गोबां मदद होबोदों बिदिनो इडुकेस'न नि बेलायाव माखासे मदद मोनबोदों आरो माखासे अनसुंथायबो मोननो हादों मोननैबो गोदोबो जेब्ला बि पि एफ नि सरकार समावबो आरो दाबो